ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सरकार ज़मीन देती है जिसे पट्टा बोला जाता है पाँच सालों के लिए जो गरीब किसान होते हैं उनको ज़मीन देती है उसमें वह खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं और उन वह पाँच साल तक अपना उसपर खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं अपने बाल बच्चों का वह देख सकते हैं उसके बाद वह ज़मीन सरकार के पास दुबारा चली जाती है जो गरीब किसान और भी रहते हैं उनको ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा ऐसे दिया जाता है बार बार ऐसे ही पाँच पाँच सालों में लोगों को चेन्ज किया जाता है रहता है और दिया जाता है और हमारी ख़ुद कि जमीन पर अगर कोई कब्ज़ा कर ले तो उसे उसके लिए हमें पुलिस के पास जाना चाहिए सरकार ने इतनी सारी सुविधाएँ बनाई हैं इतने सारे नम्बर टोल फ्री नम्बर भी चालू किया है जो कोई भी सुविधा हो कोई भी दिक्कत हो तो वह वहाँ पुलिस के पास सरकार के पास वह तुरन्त हमारी बातें सुनी जाती हैं और जाते हैं तो उसका हल निकालती है और उसपर हमलोगों को क्या दिक्कतें हैं परेशानियाँ हैं उसको दूर करती है सरकार और पुलिस भी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है इसलिए हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुनती है और हमारी सहायता भी करती है और एक कॉल करने के बाद भी आ जाती है हमलोग तुरन्त उसके पास जाते हैं और हमारे तुरन्त काम करना वह शुरू कर देती है ऐसा नहीं है कि वह हमारी बातों को सुनती नहीं है जो भी दिक्कतें होती हैं जो भी मैं ज़मीन से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशानी होती है वह तुरन्त हल कर देती हैं और नहीं होता है तो एज ए कचहरी भी कोर्ट कचहरी का भी मामला हो जाता है कभी कभी तो वह हम उससे भी जाकर अपना सुलझा सकते हैं और उसमें अपना अपना ले सकते हैं ज़मीन दूसरा कोई अगर ले लेता है तो